नमस्ते भैया भैया हम आपसे इसलिए संबंध किए हैं कि मैं सुगर से बहुत परेशान हूँ और उसके लिए हमको दवा चाहिए बढ़िया से बढ़िया सर हम हाँ आप अपोलो मेडिकल इस्टोर से बोल रहे हैं न सर हाँ सर यहाँ पर हमें कोई बताए कि अपोलो मेडिकल इश्टोर चले जाइए आपको शुगर की दवा मिलेगी मैं इससे बहुत परेशान हूँ सर मैं दिनों दिन कमजोर होता जा रहा हूँ मेरी उम्र सत्तर वर्ष है सर अच्छा सर कितना पड़ेगा सुगर की दवा का एक हफ़्ते का सौ रुपये लेकिन सर और भी तो परेशानी है हमको सर चलने फिरने में थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होता है सर हाँ और पैर दर्द करता है कमर दर्द करता है कभी सर दर्द करता है इससे बहुत परेशान हूँ सुगर ही हमको परेशान कर लिया है सर हाँ गैस है सर हमको तो गैस के लिए कैसे होगा सर दवा बढ़िया होना चाहिए सर काहे कि आजकल मेडिकल इस्टोर वाले बहुत नम्बर दो की दवा भी दे देते हैं सर तो आपसे ऐसा उम्मीद नहीं है हम चाहते हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया दवा दीजिए वही बात कह रहे हैं सर देखिए किसी के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए सर मैं सुगर का पेसेन्ट हूँ हाँ और सुगर कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर ढाई सौ तीन सौ चार सौ तक चला जाता है हाँ जब चार सौ पहुँच जाता है सर तो चक्कर जैसा महसूस होने लगता है मैं चलने फिरने में असमर्थ हो जाता हूँ हाँ आपसे बड़ी उम्मीद करके वो मैं आपके पास फोन किया हूँ सर ठीक है सर हाँ सर

सब मिल जाएगा सर बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया जगह हम इसके मतलब पहुँच गए क्योंकि आज मैं सर दो साल से सुगर से परेशान हूँ

हाँ ठीक ठीक है